ड्राइंग बनाते समय हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए ड्राइंग में अच्छी तरह से सफ़ाई होनी चाहिए जितना अच्छा सफ़ाई होगा उतना ही अच्छा ड्राइंग बनेगा आपका ड्राइंग करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है एक पे कार्ट पेपर पेंसिल रबर इरेज़र और स्केल वगैरह और पेंट रहता है और पेंट के साथ ब्रश भी रहता है इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि पेंट और ब्रश अच्छी क्वालिटी का हो जितना शॉफ्ट ब्रश रहता उतनी अच्छी पेंटिंग होती है ड्राइंग करते वक़्त हमें पेपर पर अच्छे से ड्राफ्ट बना लेना चाहिए जो बहुत ही मतलब अच्छा होना चाहिए फूल पत्ती या फ़िर किसी चीज़ का बॉर्डर या कुछ भी बनाते समय अच्छे से पेंसिल से उसको सेट कर लेना चाहिए उसके बाद फ़िर हमें पेंट और ब्रश और साथ में पानी भी लेकर बैठना चाहिए जिससे कि हम एक पेंट यूज़ करने के बाद दूसरा पेंट ब्रश धुलकर फ़िर दूसरे पेंट को यूज़ करें जितनी अच्छी सफ़ाई होगी उतना ही अच्छा पेंटिंग आपका बनेगा तो पेंटिग करते वक़्त हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई कलर दूसरे कलर में ना मैच हो हमें अच्छी तरह से ड्राइंग बना लेना चाहिए फ़िर उसको पेंट करना चाहिए और ब्रश को धुलते हुए धुलकर कॉटन कपड़े से पोंछकर फ़िर अगला पेंट यूज़ करना चाहिए पेंटिंग करते वक़्त और और हम ऑनलाइन या ऑफ ऑनलाइन भी देखते हैं पेंटिंग जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है हम देखते हैं और लाइव भी करते हैं बहुत सी पेंटिंग्स को जो बहुत ही अच्छी तरह से बनाती हूँ काफ़ी मतलब ड्राइंग जो है बहुत ही अच्छा बनाता है बनता है जो देखने में मतलब बहुत मतलब वह होता है स्वाभाविक होता जो मैं अपने आकर्षित करता है अपनी तरफ खींचता है ड्राइंग तो ऑनलाइन में तो ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनते जो देखकर जो देखने वाले होते हैं वह देखते ही रह जाते हैं ड्राइंग करते वक़्त हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ड्राइंग जो है एकदम जैसे सटीक उपचारिक होना चाहिए एकदम बारीक काम के द्वारा होना चाहिए ड्राइंग मतलब कला तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के अन्दर होता है जो मतलब सिर्फ़ उसको दर्शाने की मतलब क्षमता होनी चाहिए अपने अन्दर हम उसको दिखा सकते हैं कैसी है कैसी नहीं और ड्राइंग बनाए बताएँगे मतलब ड्राइंग करते वक़्त ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ड्राइंग विषय अगर पेंट्स बना रहे हैं तो पेंट का ख़ास ध्यान देना चाहिए और अगर कपड़ों पर कढ़ाई कर रहे हैं तो धागे का ध्यान देना चाहिए क धागा का भी कढ़ाई करना एक कला ही है जिसे ड्राइंग ही हम कहेंगे जो हम कपड़ों पर एक अच्छी तरह सर्किल रहता है उसको लेकर उसमें कपड़े फंसाकर सुई और धागे की मदद से बनाते हैं वह भी एक ड्राइंग ही होता है तो ड्राइंग करते समय हमें कपड़ों को मतलब ध्यान देना चाहिए कपड़ा अच्छा कॉटन और खादी कम मतलब खादी होता है शायद खादी कपड़े का यूज़ किया जाता है तो उसमें कपड़े को अच्छी तरह से सर्किल में फंसा लेना चाहिए फ़िर सुई और धागे की मदद से स्टेट टू स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए उसमें अच्छी तरह से बनाना चाहिए जो कि हम थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं बनाएँ भी हैं अभी बनाकर रखना चाहते हैं